धाकटेपणां म्हाका नाचपाची खूब आवड आसलेली उब्यान हांव नाचपाक स्टार्ट जातालें खंय गेल्यार बाजारान गेल्यार बाजारान नाचप एक दीस म्हाजें नाचता नाचता म्हाजे पेरंट्साचो आनी हातूच सोडला आवय बाबाचो हातूच सोडला आनी हांव खंय तरी उरलें मागीर तेमी म्हाका सोदपाक येयली आनी मागीर म्हाका नाचपाची इतली आवड आसली की म्हाज्या मम्माक सुद्दां बेजार येयलो आनी तिणें म्हाका भरतनाट्यमाक घातलें भरतनाट्यम मागीर हांवें धा वर्सां मायस केले आनी मागीर फायनली कोरोना व्हायरस येयलो आनी मागीर म्हाजे ते भरतनाट्यम सुटलो पण आतां हांव भरतनाट्यम परत स्टार्ट केलां एक म्हयनो मायस जालो करतां आनी म्हाका अशें दिसता की आनी आतां कॉम्पिटिशनान भाग घेवपाची आसा म्हाका आनी हांव कॉम्पिटिशनान भाग घेतले आनी घेतलेल्या बरें आसा आनी बट पण हांव प्रॅक्टीस करपाक कंटिन्यू करतली चालू दवरतले प्रॅक्टीस

कितें जाता तें पळोवया